हैलो की रंजीत भाय की समाचार हऽ

ओ हम सरिसो मक्का नहि लगेली यऽ लेकिन देखू कोन ठीक हेतै ओ तऽ बढ़िआँ अथी होइ छै उपज

तऽ बढ़िये एकर उपज होतै एकरे हम भी देखू कहियो ने लागेलियै मकइके एहे लगाय लेबै जे तू लगेबहु तैयारी कर लेलु खेत

आगातेवला बन्हियाँ होइ छै कियाकि घासवला मे पूरा कीड़ा मकोड़ा लागि जाइ छै अभी तऽ ई है जे बरसा बुनीमे ई नहि फरतै ने मतलब ई नहि की जे अन्हरमे अथी हो जाइ तुडि जा अथी सब ई पहिलेही आगाँसँ निकलि जेतै ने ओ अच्छा ठीक हउ देखैलहुँ लगा कऽ तू कहै छिहि तऽ देखै हियै लगा कऽ की होइ छै होते तऽ बन्हिऐं

ओ केतना लगा रहलू हऽ बिया केतना लगतौ हमरा तऽ एक बीघा लगेबौ जादा नहि लगेबो एके बीघा लगेबो हँ एगो थैला केतनामे दै छै पाँच किलोके अच्छा ठीक है तब लगा लेबै एक बीघामे ही सहीसँ ठीक छै